आमगे गोरवां आसा खूब आसा म्हणल्यार पयलीं पयलीं तेंपार जांणट्यांच्या तेंपार पन्नास साठ सत्तर इतलीं गोरवां आसतालीं आतां कमीत कमी एक विशेक वयर आसा हय गोरवां म्हणल्यार गाय वियेली म्हणटकच त्या पाडकाक उदक न्हांवयता गायेक उदक न्हांवयता तेल हळदी पावडर मारून ताका आनी ते गायेक वार पडल्या काय म्हणून ते पळोवचें पडटा लायक डॉक्टराक हाडूंक पडटा थंय ताज्या नंतर मागीर त्या पाडकाक चरोव हाडपाक म्हणल्यार तण जितें तण हाडून वयतां मागीर आमी आता दूद बी त्या गायेचें काडनात पयलीं लोक दूद काडटाले आतां आमी ताचें काडीच ना आनी ते फक्त दूद सगळें पाडकांक मेळटा आनी आनी आमी गोरवां राखपाक पंदरा पंदरा दिसांनी फेरी करता हय हांव गेलो मागीर दुसरो भाव वयता दुसरे फेरेक अशें करून आमी म्हयन्यांक दोनदां फेरी करून तीं गोरवां राखता अश्या भाशेन